हुन खां छह ॾींहं पहिरों ऑडर करे छॾी हुई कुर्ती चारि ॾींहं में अची वई ऐं कुर्ती जो कपिड़ो बि जाम सुठो हुयो ऐं साइज़ माप में बि हिकदमि बराबरि अची वई हुई जे ॾींहं पाइणी हुई उन ॾींहुं मां पाती हुई जाम मस्तु पई लॻे ऐं मुंहिंजी भेण ममीअ खे जाम वणियसि कुर्ती हुन खां पोइ बि मां चारि पंज दफ़ा पाती आहे कपिड़े में तुर बि फ़र्कु न आयो आहे क़्वालिटी जाम मस्तु हुयसि ऐं जे जेको कलर घुरायो हुयो उन कलर में बि तुर बि फ़र्कु न आयो ओवरऑल मूंखे कुर्ती जाम वणी हुई